ہلو سر میری بات گپتا ایجنسی سے ہو رہی ہے جی سر گپتا کار سروس سر میں نے کل آپ کے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی

سر مجھے سات بجے نکلنا تھا لیکن ابھی تک آپ کا ڈرائیور آیا بھی نہیں ہے اور میرا فون بھی ریسیو نہیں کر رہا ہے سر مجھے صبح سویرے ہی سات بجے نکلنا تھا جی سر جی سر سریش نام بتایا تھا اس نے سر وہ کال بھی ریسیو نہیں کر رہا ہے اب بتائیے میں کیا کروں جی سر سر مجھے کوئی دوسرا ڈرائیور ارینج کرا دیجیے تاکہ میں نکل سکوں سر کتنا ٹائم لگے گا سر پلیز کچھ ارینج کر دیجیے تاکہ ہم لوگ نکل سکیں جی سر ضروری ہے سر بہت ضروری ہے سر ہم لوگوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے لیکن ابھی تک کی فون بھی نہیں ریسیو کر رہا ہے وہ آپ کا ڈرائیور سریش جی سر ٹھیک ہے سر تھینک یو